हेल' ओइ दङ दखानाव नोंलाय ए ए ए ओइ सोलियो खुनुरुखुम नोंनियालाय मा दखानमोन नोंनिया अ आंनियाथ' ओइ मुनिहारि माबा बे आसानफोरा खोमानि गनथंनि ओइ ए आंनियाबो बारा कास्ट'मारानो गैया बारा

बैसागु फायब्लासो बाहाय माबा जायो आरो दानो आंनियाबो बि रोखोमलै

आंबो ओइ बैसागु सिगां सिगांसो सोगोन आं मालखो बारा माबा खामाखै आं कास्ट'मारबो गैयाना अ

नोंनियाथ' मोजांनो ब्लाउसफोराबो फानब्ला बारा बारा मोनो आंनियाथ' ओइ बिस थाखा त्रिस थाखा बि रोखोम एसां थाया बाहाय बाहायल'सो दा माबा गैया फुजाबो गैया बैसागोबो फायाखै बैसागो उनावसो माबा बाहाय माबाजादो आरो

अ खम जायो दे होमब्लालाय दखानाव आंबो ओइ मानसि फायदोमोन दे